असां पंहिंजे रसोईअ में अलॻि अलॻि वस्तुअ जो इस्तेमालु कंदा आहियूं जीअं की तओ चकलो वेलण पोइ खुरपी पोइ सुपिरी कूकर अथई पकड़ पोइ चुमिचो तवे थी थाल्ही कटोरा वग़ैरह वस्तुनि जो इस्तेमालु कंदा आहियूं